एक बार हमारे यहाँ ओरें गिरी हुई थीं तो मीडिया वालों को हमने बुलवाकर इस वीडियो बनवाकर वायरल करवाए हमने और करवाने के बाद में हमारे गाँव की न्यूज बनी न्यूज बनने के बाद में फिर हमारे जो जिन जिनके खेतों में ओरें गिरी हुई थीं नुकसान बहुत हो तो नुकसान होने के बाद में उनको मतलब सरकार के अनुसार से पैसा मिल गया था और मिलने के बाद में फिर सरकार से से किसानों को दी थी पैसे जो भी हैं उनको उनको दी थी तो किसान भी उसमें सन्तुष्ट हुए थे तो एक बार हमारे यहाँ गाँव में एक लड़की मतलब एक ऐसे बिजली जो बरसात होती है बरसात होने कारण में बिजली से एक लड़की खतम हो गई रहीं तो उस लड़की को मतलब मीडिया वाले भी आए रहे और सर के पुलिस वाले भी थे यहाँ से वहाँ से सारे लोग थे हमारे यहाँ गाँव में मौजूद हुए थे फिर उन्होंने मतलब उसकी छानबीन की लड़की कैसे खतम हुई कैसे मतलब कितने समय में यहाँ पर आई थी और कितने समय में यहाँ से गुजर रही थी करके सारी बातें उनको पूछने लगे और पूछने के बाद में वीडियो भी चालू था बनाने के लिए मीडिया वालों के लिए सोशल मीडिया की तरफ़ से और फिर मीडिया वालों ने बनाए वीडियो और जल के मतलब एक दो चार लोगों जो मुख्य आदमी रहते हैं गाँव के उनसे पूछने लगे कि तुमसे मतलब तुम्हारे गाँव में जे हादसा कैसे कैसे घट गया तुम लोग बताओ हमारे को हम मतलब लिखकर ले जाएँगे और जो यहाँ पर हैं ना मौजूदगी जो है मीडिया वालों की तो मीडिया वाले भी यहाँ पर मौजूद हैं वीडियो बनाने के लिए तो आप यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं तो हमलोग गाँव वालों ने समझ करके बोले हमलोग उनको कि सर हमलोग तो मतलब सब अपने काम में सब लोग लगे हुए थे अब जैसे छोटे बच्चे वग़ैरह थे तो यहाँ से जो लोग गुज़र रहे थे तो मौसम उसी कारण में बन गया था बोले तो बारिश का तो उस समय में जब उसके पास में मतलब एक दो बच्चे थे मान लो और वह यहाँ से रास्ते से गुज़र रहे थे तो गुजरते कारण में बिजली वहाँ से एकदम से चमकी जिस पार में यह लड़की बोले तो खतम हो गई माने कि मर गई मरने के बाद में घर से उसके मम्मी पापा वग़ैरह आए पापा वग़ैरह आने के बाद में देखे उन्होंने देखने के बाद में सब लोग गाँव के इकट्ठे सब लोग जुड़ गए जुडने के बाद में फिर उसको लड़की को उस देखने के लिए देखने के बाद में तब पुलिस को लगाए फ़ोन पुलिस वाले आए पुलिस के बाद में फिर मीडिया वाले आए मीडिया वाले आए वीडियो उडियो बनाकर फिर उन्होंने लिखे फिर हमारे गाँव में मान लो जो है न्यूज में टी वी पर आने लग गया था न्यूज और फिर दूसरी बार क्या हुआ हमारे गाँव में ऐसे ही एक कोरोना की महामारी आई हुई थी हमारे यहाँ गाँव में तो यहाँ काफी हमारे यहाँ गाँव में चार पाँच लोग खतम हो चुके थे उस समय में कोई लोग किसी लोग उनको नहीं छूते थे और छूने नहीं देते थे जैसे किसी को मान लो मर गया मर गया तो उसको मतलब बोलते थे कि मर गया है चलकर इसको कोरोना से मारा गया है इसको कोई हाथ नहीं लगाना

जो इन मतलब आदमी मरता तो उसकी राख जो बचती थी तो उसको फिर परजित करने के लिए उनको बुला उनके घर वालों को दे देते थे और देने के बाद में उस समय में जो लॉकडाउन लगा था तो लॉकडाउन के चक्कर में लोगों को बाहर भी निकलना नहीं होता था क्योंकि पुलिस वाले मारते थे डन्डे मारते थे इसलिए नहीं जाना होता था उसी समय हमारे गाँव में भी मतलब सोशल मीडिया की तरफ़ से मतलब वीडियो बनवाकर वायरल करवाए थे टी वी पर न्यूज पर और चलकर एक बार हमारे यहाँ गाँव में ऐसे ही मतदाताओं रोड में नहीं था हमने हमारे गाँव पर फिर सरपन्च एस एच ओ वार्ड पन्च सभी को और बुलवाए हमारे यहाँ बुलवाने के बाद में सोशल मीडिया वालों को भी बुलवाए सोशल मीडिया वालों को बताए कि हमारे गाँव में इस गाँव में साठ साल से वसीयतनामा है इस इस गाँव में लेकिन अभी तक साठ साल से रोड मौजूद नहीं है करके सरपन्च एस एच ओ ने भी प्रस्ताव बना है प्रस्ताव बनाने के बाद में बोले कि ठीक है इसकी जल्द से जल्द कार्यवाही जारी की जाएगी करके हमलोगों को उन्होंने बताए बोले ठीक है सब लोगों से गाँव वाले से डिस्कस भाई बहन यहाँ से जो मतलब अठारह साल से आयु जो भी लड़का है लड़की जो भी हैं उनको सभी लोगों को दस्तख़त लिए तो मान लो दो ढाई तीन सौ दस्तख़त हुए दस्तख़त होने के बाद में एक जो किसान था तो किसान की जमीन फँसी हुई थी रोड से तो जमीन नहीं दे रहा था बोल रहा था कि रोड बना लो लेकिन मैं लिखितनामा नहीं दूँगा करके किसान लोग बोलने लगा मतलब हमारे को कि हम रोड नहीं दे सकता हूँ लिखित नहीं दे सकता हूँ रोड दे सकता हूँ तब भी हमारे गाँव में तो सरपन्च ने ने बोले कि ठीक है अगर यह रोड बन जाएगी तो यह आपकी जगह की मतलब वैल्यू सुधर जाएगी तो उन्होंने मानकर मानते नहीं हो रही थी तो फिर एक रात में जैसे तैसे करके रोड बना लिए बना लिए तो जो किसान था तो उसने एफ आई आर किया एफ आई आर करने के बाद में उसने भी वीडियो रिकॉर्डिन्ग सभी को बुलवा लिया बहुत सारा उसके चक्कर में झगड़ा हुआ झगड़ा होने के बाद में वीडियो बनकर और सोशल मीडिया के अनुसार से हमने न्यूज़ में डलवाए थे टी वी पर